नोंथाङा सासे फरायसा महरै बड'लेण्ड इउनिभारसिटीखौ आरो माबादियै जौगासार जानायखौ लुबैयो फरायसा महरै बड'लेण्ड इउनिभारसिटी आव अरायबो जौगासारनायखौ आं लुबैयो फरायनाय बिथिङावल' नङा अदेबानि बड'लेण्ड इउनिभारसिटीनि इनफ्रास्ट्राकसार आरो सासे फरायसा जिब'नाव बेसिक देभेलभमेन्ट जे सासे फरायसाया फरायनानैल' सुबुं खुंलांनांगौ बिदिल' नङा बबेखानि आलदा बिथिंफोरावबो गावनि आथिंआव गसंथानो हानाय आरो जिउ खुंलांनो हानाय जौगाथायखौ आं लुबैयो आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटीआव जेरैबायदि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राइ सोलोंथाइ लानो फैयो गुबुन गुबुन बिथिंनि हारि धोरोम नि मानसिफोरा बेनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटीआव

थानाय जानाय आरो बेफोर गासैनिबो सुबिदानि जौगाथायखौ आङो हास्थायो आरो नांगौखिनि मानिखौ फरायसाफोरा गोरलैयैनो मोननाय गावसोरनि फरायनायाव जेन'बा बिजाबफोरखौ गोरलैयैनो मोननाय आरो फरायनाय बिथिङावल' ध्यान होयालाबानो गुबुन गुबुन बिथिंफोराव जौगानायखौ आङो नुनो हास्थायो